हिन्दी हमारी मातृभाषा है हम हिन्दी में ही सबसे बात करते हैं हिन्दी बोलना बहुत अच्छा लगता है हमारे घर के सारे लोग हिन्दी में ही बात करते हैं हिन्दी बोलने में भी आसान है समझने में भी आसान है हिन्दी हमको बहुत अच्छी भी लगती है हमारे बच्चे भी सारे लोग हिन्दी में ही बात करते हैं स्कूल उस्कूल में भी हिन्दी में ही सिखाया जाता है एक दूसरे लोगों को समझने में भी हिन्दी भाषा बहुत अच्छी है और अच्छा भी लगता है हिन्दी में ही सभी लोग बात करते हैं हमलोग घूमने फिरने भी जाते हैं तो हिन्दी में ही बात करते हैं कहीं भी और कन्ट्री में भी चले और जगह चले जाते हैं जैसे अपने उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर चाहे बिहार में भी चलते हैं तो हम हिन्दी में बात कर सकते हैं आसानी से अपनी बातों बातों को समझा सकते हैं दिल्ली भी चले गए तो वहाँ पर भी हमलोग हिन्दी में बात करके सबको अपनी भाषा को समझा सकते हैं कहीं भी चले जाते हों हिन्दी ज़्यादातर लोगों को आती है और हिन्दी हमें बहुत पसन्द भी है हम शुरू से ही हिन्दी में ही बात किए हैं हमें हिन्दी में ही सिखाया गया है बात करना हमें बहुत अच्छा भी लगता है बात करने में सबसे अपने बारे में बताने में हमारी भाषा बहुत अच्छी है अच्छी तरह से हम बोल भी लेते हैं अच्छी तरह से हम सीख भी लेते हैं हमें लिख हिन्दी में हमें बहुत अच्छा लगता है बात करना सबसे हमको बात करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती क्योंकि हिन्दी बहुत अच्छी भाषा है हमारा हिन्दुस्ता हम हिन्दुस्तान में रहते हैं हिन्दुस्तान हमें हिन्दू लोग हैं हिन्दी भाषा हमें बहुत पसन्द भी है इसीलिए हमको हिन्दी बहुत पसन्द है और शुरुआत से तो हम हिन्दी बोलना अपनी मम्मी और घर के गार्ज़ियन से ही सीखते हैं हमारे मम्मी पापा जो भाषा बोलते हैं हमलोग वही सीखते हैं हमें वही भाषा आती है और हमारे मम्मी पापा हिन्दी में बात करते हैं इसीलिए हम हिन्दी में ही बोलते हैं